हेलो क्या आप पंद्रह जीरो चार गाड़ी के ड्राइवर बोल रहे हैं मैंने आपकी गाड़ी दो दिन पहले ही आपकी मैंने बुक कर रखी थी उसका समय था सुबह का आठ बजे का और अभी जो समय हो रहा है वो एक बजने वाले है तो इतना समय हो गया और अभी तक आपकी गाड़ी नहीं पहुंची क्या कारण रहा तुम्हें पता है समय की क्या वैल्यू है मेरे को कहीं फंक्शन अटेंड करना था मैं एक आर्टिस्ट हूँ मेरे को समय की इतनी वैल्यू ये आपको नहीं पता है क्या कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपन ने समय दे रखा है मैंने आपकी ट्रैवल वेबसाइट से आपकी गाड़ी बुक कर रखी थी तो इतना समय कहाँ हो गया और मैं ना अब आगे मेरा वाला फंक्शन कैसा क्या अटेंड करूँगा दो ढ़ाई घंटे का लंबा सफर है इसके बाद में मैं अब कैसे के मेरा फंक्शन आगे के मैं पूरे ना रूप रूपरेखा बना के मैं उसको कैसे कंप्लीट करूँगा ये आपको पता है और आप ही अगर समय के अगर पाबंदी नहीं समझेंगे तो फिर कैसे क्या मैं आगे में मेरा जो कार्यक्रम है वो मैं सुचारू रूप से कर सकता हूँ ये अगर आ आज आपने इस पर एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में आप किसी के साथ भी अगर ऐसा करोगे तो बहुत सारी चीजे मिस होती जाएगी और जो पूरा जो कार्यक्रम जो है ना बनने की जो रूपरेखा है वो कहीं आगे चली जाएगी और इसके बाद में मैं आपकी जो नट ट्रैवल के जो ऊपर जो आपके मैनेजर वगैरह है मैं आपके उनसे भी ना बात ना करूँगा कि ये आप इतना लेट कैसे हो गए मेरे को भी तो पता चले कि इत्न दो ढाई घंटे का सफर है मैं उसमें कैसे हैना तय तय पूरे मैं दूरी अपन तय हैना करेंगे और इसके बाद में पुराना कार्यक्रम बनने के लिए कितना समय लगेगा ये आपको पता होना चाहिए और आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं हो इसके लिए मैं आपके आगे शिकायत भी कर सकता हूँ और आगे से कृपया आप ध्यान रखें ऐसी गलतियाँ नहीं हो